बिहारमे प्रमुख पाबनिसभ छै छठि चौड़चन तखनसँ होली जुड़शीतल मधुश्रामणी ई तऽ जेना छठिमे छठिमे हम ई चारि दिनक पर्व भऽ जाइत छै आओर ईमे छठिमे मनाएल मतलब पूरा बिहारमे ई मेन पर्व छै जे एहिमे सूर्य भगवानके अर्घ्य देल जाइत छनि हुनका उगैत आओर साँझमे अस्त होइत उदय आओर अस्त दुनूके एहिमे पूजा कएल जाइत छनि सुर्य भगवानके एहिमे बहुत रास मतलब पकवानसभ बनैत छै जेकि मतलब ओहिमे भऽ जाइत छै पूरा घरके फैमिली भेल एकजुट भेल ई मेन पाबनि भऽ जाइत छै मधुश्रामणी एहिमे पन्द्रह दिनक पाबनि होइत छै जाहिमे कि नव विवाहिता जे रहैत छथिन ओ अपन पन्द्रह दिनके मतलब अपन पतिके लेल पन्द्रह दिनके लेल ई पाबनि करैत छथिन होली भऽ गेल होलीमे ई रङ्गके छै एहिमे बहुत रासमे मलपुआ रङ्गके त्यौहार छै मतलब इहोमे मलपुआ गुजिया वगैरह सभ बनैत छै बनैत छै आओर तखनसँ अहाँके ई भऽ गेल अहाँके अन अनन्त भगवान एहिमे भगवान अनन्तके पूजा होइत छनि आओर एहिमे विष्णु भगवानके पूजा होइत छनि जाहिमे एकटा डोरा बान्हल जाइत छै ओ साल भरि हमसभ बन्हैत छियै आओर